ओना तऽ ऑफिस सबके माध्यमसँ जे छै से कानूनी तौरसँ सबके जे छै से न्याय मिलै छै लेकिन कखनो कखनो कऽ जे छै हमरा जे छै से बुझाएल हँ जे सही आदमीके सही इन्साफ नहि मिलि पाबै छै ओकर कारण इएह भ्रष्टाचार छियै आइकाल्हि लोक जे छै से घूसके माध्यम घूस के जमाना छै लोक जे छै से पैसाकऽ बदौलत भ्रष्टाचारके कानूनके खरीद लै छै जहाँ तक कि जे छै से पुलिसकर्मी या ऑफिसके कोनो भी जे छै से अधिकारी अहाँके ओहीपर मे जे छै से सही फैसला ओ जानैत हुए भी जे छै से नहि लए पाबै छै अऽ सही आदमी कऽ सही इन्साफ नहि मिलै छै जेनाकि अगर कोनो आदमी अगर कोनो जे छै से अगर कोनो औरत कऽ साथ नाइंसाफी भेलछै आउर ओकरा आदमी ओकरा दबा रहलछै तऽ ओ जे छै से कतौ ने कतौ चाहै छै से अहाँके चाहै छै जे हमरा इन्साफ मिलऽ लेकिन अगर जेनाकि आइ काल्हि जे छै से घूसपैंठीके जमाना छै ओहिसबके माध्यमसँ जे छै से अहाँकऽ कानूनोके दबा देल जाइ छै कतौ ने कतौ